गोदोनि समाव ना हमनायाखौ जों हमबोनो मोन्दों ओरैबायदि सिसथिममोन गोदोनि ना हमनाया नाबो ना जि दङ मोन दैमा दैसाफ्राव दै बिमाफ्राव बिदि ना दंमोन आरो जिबायदि ना नाङोमोन गोदोनि ना हमनाया जाहैदों जाहैबाय जे मोनसे थायो खखा थायो सेन थायो ओमफ्राय मोनसे गेसेङै हेबनाय खखा बायदि हेबनो बेयो ना स्र स्र एलेंगाफोर नाङोमोन आरो बे स्र स्र ना गिदिरल' गिदिरल' नाङोमोन बेबायदिखौ बाहायोमोन आरो दा गोदोनि नाया ओरैबायदि गिदिर गिदिरमोन दानि बायदि नङा गोदोनि ना एलेंगा थायो बेखायथा थायो थुरि ना थायो बामि ना नाङो बेबायदि खखायाव आरो सेनआव बे दुब्लिफ्राव जेरावखि दैमा दैसायावहाय थेनानै साना मोनो सायोब्लानो जि बुरजा बुरजा मोनोमोन आरो मानि अबाब गैयामोन आरो नानि जेबो अबाब गैयामोन बे समाव मुलि होनाय माबा खालामनाय बे बुस्थु गैयामोन खारेनबो गैयामोन जेबो गैयामोन आरो मोजां मोजां ना मोनजायोमोन गोदोनि समाव दा बेबायदि ना मोनजाया रस दंमोन गोदोनि नाया जानो सुवाद मोनोमोन जा मासे मोनजाबाय बिखौ देहाखौ गोजोननाय मोनोमोन आरो दा बेबायदिखौहाय आं लोगो मोनबोदों आरो नुबोदों आरो मावबोदों आरो बे समावहाय मोनाफ्रावबो जेजों ना सारनो थाङोबा जोङो ओरैबायदि हाग्रा दंमोन नांगोल भाङा नो फरबथि दै नो होननायाव जुदि सानो थाङोबा जेजों सारनोबा स्र स्र ना मोनो बे मोनायाव ना सारनो थाङोबा ओरैबायदि बुहुतफोर आग्रोमोन्दा बिदि लोगो मोनोमोन माने जायगायावनो जायगायावनो बिदि बुहुत लोगो मोननायखौ जों लोगो मोनबोदों आरो आन्दायहोनाय नङाब्ला नों जे जे सारनायाव बिनि सिगां सिगां सारलाङोमोन आरो बे बुहुतफ्रा सारना होयोब्ला बे नाखौ मोनामोन आरो बेबायदिखौ जों लोगो मोनबोदों आरो बिराथ काहानि सोरबा बेबायदि आन्दायहोनानै अखानायजासे दोनजानायबो दं बेखौबो जों नुबोदों आरो नुबोदों बिबायदि दङमोन दा बिबायदि गैलिया गोदो दंमोन आरो दा बे गोदोनि समावहाय नाफ्रा बेबायदि जेरखम बायदि मोनजायोमोन दा बेबायदि नाखौ जों मोनजानायखौ दानिहा जों मोनफैयासै आरोखि मानि दानिया जों दा नुबाय दानिखौ नायोब्ला कारेनजों ना होनाय ओमफ्राय मुलिजों दा बेबायदिखौ मोनजायो मानसिया दा बेबायदि मोनजानायजों मानसिनि देहा माबा जाबाय बेमार बायदिसिनाफोर जानायाव फेरालाइसफोर जानाय मानाय बिबायदिखौ जों नुबाय आरो आरो बिबायदिखौ जायोबानो किसुमान मानसिआ सानाय सुनायफ्रा खोन्थायो आरो फ्रमान आं बिदि बिदि मोनजाफ्लांनानै आंनिया बिदि बिदि जादों खारेनजों सेक होनायमोन नामा बियो बुस्थुआ ओमफ्राय सोङोबा जों नुदों औ खारेनजोंसो होनायमोन माथो बायनानै जायो बेबायदि होनलायनायखौ दा मोनजोबबाय आरो दा दानि नाफोरखौ जुदि जानांगौबा एसे साबदान खालामनानै जानांगौ आरो सोंनानै मोजाङै जानांगौ ओमफ्राय दा दानि बे बोथोरावहाय बे जुगनि बोथोरनि नाखौहाय बायनानै जानांगौआवहाय गाव गावनो साबधान जानांगौ गाव गावनो मोजाङै साबधान एसेबां साबधान खालामगोन एसेबां जानायनिफ्राय सेब खालामनो हागोन एसेबां देहाखौ लाखिनो हागोन आरो दा आं बेबायदि मोननायखाय आङो बेबायदिनो आंबो बे अमा हक जिखुनु हख दा भिटामिन बायदिसिनाफोर होनायजों फेदेरो ना दा बेफोरबायदिनि मानसिनि देहायावबो बे जानायजों नस्थ' जालाबायनानै दं आरो दा आंबो बेखौ नुनानो आङो दा बेदर बायदिसिना नागारनानै दा आं देहाखौ थाजिम मोननानै थायो आरो दा बेदर जायोबानो आङो लोमजायो बेमार सिखाङो दा बेखौ नागारबोनानै दा दस बोसोर फनद्र बोसोर बायदि जाबाय दा आंहा लोमजानाय गैया आरो दा बे बुस्थुखौ आं जाया आरो दासान्दि न'आवनो लखेल दङब्ला बेखौ एसे जायो आं बिनिफ्राय आं जाया आरो बे नाखौबो आङो न'आवनि हमनायनिब्लासो जायो नङाब्ला आं जाया आरो दा बेबायदिखौ आं लोगो मोनफैबाय आरो दा बिखिनि ना हमबोनाय माबोनाय गोदोनिजों दानिजों मिलाया गोदोनि ना हमनायजों आरो दानि हमनायजों गोरोबा बेखिनि